हांवें हालींच एक न्यू कंपनीचे बेडशीट घेतलेलें त्या कंपनीचें नांव स्लीप वॅल आसा म्हाका डावट आसलो पयलीं की बरें येतलें ऑ ना बट तें बेडशीट इतलें बरें येयलें की म्हाका तें आतां इतलें आवडटा की हांव तेंच चडशें प्रिफर करता आनी तेजोय कपडोय इतलो बरो आसा की सामको सुळसुळीत सो आनी न्हिदूय बरी पडटा आनी त्या चड घाणूय जायना तो आनी कलरूय तेजो इतलो बॅस्ट आसा आनी कलर क्लॉत क्वॉलिटीय बरी आसा तेजी कपड्याची कॉलिटीय बरी आसा